बेयाव बुंनाय माबा गामियारि ओनसोलाव जायगानि आबादारि उद्दगखौ सुफुंनो थाखाय फालांगियारिफोरनि फसंनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला मोनसे समाव जेब्ला जोङो माइ आबादखौ मावो बै माइ आबादखौ मावनायाव सासे

थि खालामना लाग्रा बा बायथुमगिरि नांगौ जायो बै बायथुमगिरिखौ बायथुमगिरिखौ खालामनायावनो मोनसे आबादारि होनजायो आबादारि थि खालामनायाव माइ जेरै आबाद माइ आबादखौ बायोब्ला बायनायाव थुबुर खालामनो थाखाय जोंनो मोनसे गुदाम नांगौ जायो बै गुदामावनो जोङो थि खालामनानै जमा दोनथुमनो दोनजायो बे जमा दोनथुमनायावनो जमा दोनथुमब्लानो जोङो

फार्स्ट खोन्दोआव बायथुमनायनिफ्राय मोजां मोनसे गावबा गावनि मुलाम्फाखौ मिलायनानै दान मोनसेसो जमा खालामना दोननानै बा स्ट'क खालामना दोननानै जेब्ला दामआ बारा जायो अब्ला जों फानजायो गुबुन मोनसे बा गुबुन सासे सोद्रोमाफोरनो बै समावनो जोङो आरो मोनसे अनेक बायदिसिना आबादफोरखौ जमा खालामनानै दोनजायो जेरै आरो गयफ्राबो गावबा गाव बारिफोरनि फैसा थाखा गैयाब्लाबो गय खावनानै गयखौ जोङो सुपारि खालामजायो बै सुपारिखौ गयखौ स्ट'क खालामनानै गुडामआव सोनानै दोनजाया बेनिखायनो जोङो गावबा गाव खावनानै सुपारि खालामनानै बस्तायाव सोनानै थुबुर दोनजायो बे थुबुर दोननायाव बायदिसिना मुलि होलायबायनानै एम्फौ जायिनि थाखाय बेफोरखौ जमा खालामना दोननानै गावबा गावनि मुलाम्फा लाबफोरखौ नायनानै दान मोनसे दान मोननैनि उनाव फानजायो ओरैबायदिनो जोङो जानांगौ बेनिफ्राय जिब जुनारनि जागोन गला होननानै बुङोब्ला बेवहाय जोङो मोनसे जेरैबायदि बुंजायो जेनेब्ला जेब्ला जोङो सासे बोरमाखौ बुंजायो बोरमा दाननानै जेनेबा बोरमाखौ गलायाव दाननानै फानो अब्ला बै समाव जोङो मोनसे खामानि मावजायो बे बोरमाखौ गामिनिफ्राय नागिरस्लाय स्लाय बोरमानि गावबा गाव आबाद खालामजायो माबोरै होनना बुङोब्ला गावबा गावनो बोरमाखौ फार्म खालामनानै एसे जायगा गावबा गाव जायगा दिहुननानै बेरा सेरा होनानै गोबां बोरमाखौ हगारना होजायो जेब्ला जायगा दङब्ला बेनिफ्राय बै जायगा थानायाव जायगायाव बोरमाखौ हगारोब्ला बैनो जोंखौ माने सुंस'होयो सुंस'हैनायाव जेब्ला जोङो बाजार आरिफ्राव बोरमाखौ दाननो नागिरनायाव गामियाव नागिरनानै मोनाब्ला बै बोरमायानो गावबा गाव न'आव फिसिनाया बेफोरोखौ बा बै बोरमा दानग्रा गलानि मालिकखौ सुंस'नानै डाबोल मुलाम्फा खालामो आरो बेनि अनगायैबो आरो नाफोरखौबो बुंजायो जेब्ला जोङो फिसारि बानायो फिसारि बानायनायावबो जोङो नाखौ डाबोल किस्टि फारमिं खालामनो हायो आरो माबोरै होननानै बुङोब्ला नाखौ जोङो फार्स्ट सान्डे माबानानै लाबोनानै ना फिसा फुलिखौ लाबोनानै ना फिसाखौ लाबोनानै फुख्रियाव दोननानै देग्लाय जितु गिदिर बायथुमना दोननानै ना फिसाखौ बायथुमना दोननानै खालमासि नोङो बे नाखौनो एखे दामावनो फानजागोन किन्तु बे फाननायाव नाया सिबै नोङो फार्स्ट हगारनायाव बेसे गिदिर देरगोन बेनिफ्राय खालमासि बिनि डाबोल जानानै बे नाया देरनानै बेखौ नोङो सेरसेयाव हगारदोंब्ला सेरनै सेरनैनि नोंथांखौ लाब खालामगोन बेखिनियानो